साढ़े लाकै च जेह्ड़ा एह् न्यूज़ ऐ न्यूज़ मीडिया ऐ एह् तरह तरह दे रलीज़न दे बारै ई धर्म दे बारै ई हर समुदाय दे बारै ई साढ़े धोड़ी खबर पजांदा ऐ जेह्ड़ा मीडिया ऐ न्यूज़ मीडिया खबर दुनिया दुनिया दे समुदाय दी धर्म दे बारै ई बी पजांदे थुहाड़े धोड़ी खबर के साढ़े एरिया बिच हर समुदाय दे लोक रौहंदे न ते हिंदु बी रौहंदे मुसलमान बी रौहंदे सरदार बी रौहंदे क्रिशिचयन बी रौहंदे ते मंदर बी हैन मस्जिद बी हैन ते गुरूदोआरे बी हैन चर्च बी हैन न्यूज़ मीडिया सारे समुदाय दे रलीज़न गी अग्गै